अजकल सभनें कोला जादा इस्तेमाल होने आह्ले ऐप्प न जि'यां यूट्यूब होई आ गूगल होई आ इंस्टाग्राम होई आ स्नैपचैट होई आ तेऽ इंटरनेट एह् जेह्ड़े ऐप्प न एह् जेह्ड़े मते यूज़ होआ करदे न ते हून एह् दिक्खेओ अजकल दे बच्चे न जेह्ड़े इंस्टाग्राम उप्पर रील्स बनांदे न ते रील्स चाढ़ियै पोस्ट पांदे न ते प्ही लोक उ'नें गी दिखदे न ते स्नैपचैट च अजकल स्नैपचैट चली पेदा कन्नै एह् बी मता यूज़ होआ दा एह्दे विच्च समझो स्ट्रीक्स बनांदे न ते स्ट्रीक्स बनाइयै भेजदे न किश बी किश खा दे चला दे जा करने ते दो मिन्ट च स्ट्रीक्स बनाइयै भेजी ओड़दे अजकल ते यूट्यूब च जि'यां कुसै गी कोई कोई गाना सुनाया होऐ कोई किश बी कोई भजन सुनना ते किश बी दिक्खना अगर तां यूट्यूब च सर्च मारियै अजकल दिक्खी ओड़दे ते एह् बी अजकल मता यूज़ होआ दा यूट्यूब ते गूगल विच्च गूगल जेह्ड़ा ऐप्प ऐ एह् बी मता यूज़ होआ दा अजकल लोक जेह्ड़े न ओह् कुसै कोला कुसै दे स्हारै निं हैन रेह् दे अजकल सारे लोक गूगल दे स्हारे न ते कुछ बी उ'नेंगी अगर कुछ बी पुच्छना होऐ ते गूगल च सर्च मारदे ते गूगल उ'नेंगी जवाब देई ओड़दा ते किश बी सर्च मारो ते ओह् गूगल उ'नें गी देई ओड़दा जि'यां कोई कुछ बी अगर उ'नें लोकेशन अगर में चैक्क करनी आं अजकल ते गूगल ओह् बी सनाई ओड़दा सर्च मारो ते केह्ड़ी जगह् केह् केह्ड़ी कुत्थै ऐ ते सारा किश दस्सी ओड़दा ते एह्दे मते सारे यूज़ जेह्ड़े ऐप्प होआ करदे न इंदा जेह्ड़ा इस्तेमाल बड़ा होआ दा ऐ किश अजकल दिक्खो एह् जे स्मार्ट फोन चले दे ते स्मार्ट फोन दियां किश अच्छाइयां बी हैन ते किश बुराइयां बी हैन अच्छाइयां एह् न स्मार्ट फोन दियां कि अजकल लोक जेह्ड़े न ओह् वीडियो काल करदे न स्मार्ट फोन च अजकल वीडियो काल होई सकद होई जंदी ऐ अऽ अगर कोई सिरीनगर बैठे दा ऐ ते कोई उधमपुर ऐ तां ओह् वीडियो काल करियै गल्ल करी सकदा ऐ ओह्दे विच्च अऽ इक दूए गी दिक्खी सकदे स्मार्ट फोन च ते एह् बी एह्दी अच्छाई ऐ दूई अच्छाई एह् होई कि जि'यां कि पैह्ले लॉक डॉउन लग्गेआ ते बच्चें गी ऑन लाइन क्लासिस लग्गियां ते अध्यापक ने उ'नेंगी उ'नें ऑन लाइन क्लासिस दे बारै उ'नें गी पढ़ाया न ते इक एह् बी अच्छाई होई गेई ते त्री अच्छाई एह् होई कि स्मार्ट फोन दे कन्नै गै स्मार्ट फोन च अऽ बच्चे जेह्ड़े ऐ इंटरनेट चलाई सकदे गूगल सर्च मारी सकदे कि कि'यां कि'यां केह् केह् सर्च किश मारना स्मार्ट फोन च अस दिक्खी सकने आं ते किश न्हाड़ियां जेड़ियां बुराइयां बी हैन स्मार्टस फोन दियां जि'यां कि लॉक डाउन ते लग्गेआ हा बच्चें गी अजकल बच्चें गी फोन थ्होई गै ते बच्चें गी फोन थ्होने दे कारण केह् होआ कि उ'नेंगी फोन दी लत लग्गी गेई ते लत लग्गी गेई फोन दी ते ओह् हून अजकल बच्चे जेह्ड़े न ओह् फोन दे बगैर रेही निं सकदे ऐ दिक्खना गै फोन गै दिक्खना पढ़ाई दा पढ़ाई घट्ट करा करदे न ते फोन ज़्यादा दिक्खा करदे न ते एह् जेह्ड़ी ऐ बच्चें आस्तै बड़ी हानिकारक ऐ ते एह्दे कन्नै कन्नै गै उं'दे अक्खियें उप्पर बी जेह्ड़ी ऐ एह् खराब करी सकदी ऐ रोशनी जेह्ड़ी ऐ एह् खराब करी सकदी ऐ इ'यै एह्दी अच्छाइयां ते बुराइयां न